हमारे अनुसार योग अभ्यास प्रतिदिन हर आदमी को करना चाहिए इसे करने से हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा शांति होती है शांति उत्पन्न होती है और हमारा शरीर भी काफ़ी जादा फ़ुर्तीला होता है ये योग अभ्यास करने से आदमी को अपने अंदर जो भी त्रुटियाँ दिखाई देती हैं वो सारी त्रुटियाँ इनको दूर होते हुए धीरे धीरे दिखने लगती है अगर यदि कोई भी आदमी योग करने लगता है दिन पर दिन अगर करता है प्रतदिन या एक ही समय पर सुबह के टाइम अगर प्रतदिन करता है तो इसके अन्दर से जो भी त्रुटियाँ हैं कई बीमारियाँ हैं वो धीरे धीरे अपने आप बाहर जाने लगती हैं उनसे ऊ बहुत ही अच्छा फ़ील होने लगता है हं तो इससे आदमी जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ुर्तीला और अच्छा होने लगता है जैसे किसी भी आदमी के अन्दर साँस समस्या हो तो इस साँस को साँस की समस्या को दूर करने के लिए जो भी डॉक्टर होते हैं योगासन ज़रूर बताते हैं योगासन करिए जिससे कि आपके साँस की जो भी दिक्कत है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी योगासन करने से हमारे जो भी अस्थियाँ हैं हमारी अभी मसल्स पेन हैं ये सब योगा करने से ही कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो दूर हो जाती हैं जैसे कि हमारी अस्थियों में कुछ दिक्कत हो तो डॉक्टर्स जो हैं सबसे पहेले सलाह देते हैं दवाइयाँ न खाने की और हमें योग करने की सलाह देते हैं कि योग करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी अस्थि हमारी है कोई किसी की टेढ़ी मेढ़ी या किसी को दर्द होता है ऊपर से ले कर नीचे तक कोई हड्डी किसी की दर्द करती है तो इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं सबसे पहले उनका सलाह होता है कि हम लोग पहेले इनको योग करने की सलाह दें योग करने से जो होता है कि शरीर में हमारे जो भी ऐंठन होता है या कुछ भी होता है शरीर कई सारे ऐसे आसन कई सारी मुद्राएँ हैं जिसे करने से हमारे शरीर में जो भी ऐंठन हो या दर्द हो कुछ भी हो दूर हो जाता है धीरे धीरे करके तो हर इंसान को प्रतिदिन योग जरूर करना चाहिए न आए तो किसी से सीख कर करना चाहिए लेकिन करना जरूर चाहिए जिससे आदमी देखता है कि उसकी अगर जो बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है तो योगा करने से बुद्धि का विकास बहुत तेज होता है अपना ए ध्यान केन्द्रित नहीं करना कर कर रहा है तो वह उसका ध्यान केन्द्रित होने लगता है किसी न किसी जगह यदि वो यदि कोई भी इंसान पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पा रहा है कोई भी विद्यार्थी अपना पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है तो योग उसे ज़रूरी करना चाहिए क्योंकि इसकी सलाह हमें डॉक्टर्स ही देते हैं डॉक्टर्स ही देते हैं योग टीचर्स ही देते हैं कि आप अगर योग करते हैं कई प्रकार के योग होते हैं जिसे करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है हमारी नज़रें जो कमजोर हो जाती हैं योग करने से वो भी अच्छी होती हैं तो योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए और हर एक आदमी को करना चाहिए या बात ऐसी है ये बात है हमारे साथ पढ़ रहे एक लड़के की जिसका नाम सुनील था वो हमारे साथ पढ़ रहा था तो उसकी जो बुद्धि थी वो पढ़ाई में उतना बहुत ही ज़्यादा कमजोर था वो पढ़ नहीं पाता था तो हम लोग जब डॉक्टर के पास उसे ले गए तो उसे बताया कि ये ये कुछ कर नहीं पाता है उसे नींद बहुत ज़्यादा आती है ये पढ़ने में इसका मन भी नहीं लगता हर इग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो डॉक्टर ने उसे सर्वप्रथम सलाह दिया कि आप योगा जरूर करिए उसे दो तीन आसन बताए जिससे वह प्रतिदिन करने लगा और लगभग एक महीने बाद एक महीने बाद वो करते करते उसे महसूस हुआ कि वह अपने योग के अनुसार आगे बढ़ रहा है जिससे वह काफ़ी ज़्यादा खुशी हुआ और यो प्रतदिन योग करने लगा और हाँ उसे देखकर हम भी हम भी नहीं करते थे हम भी करने लगे योग तो हम कई सारे आसन कई सारे जैसे शीर्षासन हो या कहीं भी शीर्षासन में हमें बताया गया था कि इससे हमारी आँखें और हमारी बुद्धि ज़्यादा तेज होती है तो हम लोगों ने शीर्षासन और कई भी आसन करना स्टार्ट कर दिए जिससे आज हम सुखी और सम्पन्न हैं